भैया हमने जो साड़ी आपकी दुकान से ली थी वह बहुत ही अच्छी थी और वह जब हम लेकर गए थे तो हमारे गाँव में जो भी उस साड़ी को देखा कहा कि आपकी साड़ी तो बहुत ही सुन्दर और बहुत ही मस्त है और पहनने पर भी बहुत ही एकदम बिल्कुल इजी है बहुत पहनने के बाद तो एकदम गर्मी थोड़ा बहुत ही नहीं महसूस होती है फ़र्स्ट क्लास की आपकी साड़ी है